جناب اس سلسلے میں میرا بہت زیادہ تجربہ نہیں ہے ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے چند مصنف حضرات کو دیکھا ہے تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ مصنف ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے جیسا کہ آج کل لوگ اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں کیونکہ آج کل لوگ کہیں سے بھی کچھ نقل کر کے اس کو کتابی شکل میں چھاپ کر خود کو مصنف کہلانا پسند کرتے ہیں حالانکہ ایسا کرنا غلط ہے مصنف کی سامنے کئی ساری پریشانیاں آتی ہیں جیسے مالی پریشانی مصنفوں کے لیے مالی حالت عام طور پر مشکلات کا بعث باعث بنتی ہیں کتابیں کتابیں لکھنا اور ان کو شائع کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کافی رقم کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان لکھ تو لیتا ہے لکھ تو لیتا ہے لیکن مالی کمی کے وجہ سے اس کو چاہ چھاپ نہیں پاتا ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اگر کتاب کی فروخت اور دوسرے آمدنی کے ذرائع نہ ہوں تو مصنف کو مالی پریشانی ہو سکتی ہے شہرت بہت سے مصنف اپنے لکھائی کے شناخت میں پیشہ وراں مسائل کا سامنا کرتے ہیں ان کو کتاب کی شہرت حاصل کرنا اور اپنے قارئین تک پہنچانا مشکل ہوتا ہے جو کہ ان کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں باعث بنتا ہے ٹھیک رہنمائی بعض اوقات مصنف کو اپنی کتاب کو مارکیٹ میں لانا اور اسے شائع کرنے کی لیے ٹھیک رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے